हैलो हां जी में दिल्ली तू बोला नी आं सोना शर्मा ते मै टिकट बुक करवाई दियां हियां अपनियां तुस ट्रैवल अजैंट बोला दे ओ हां जी हां मै टिकट बुक करानी ऐ लंडन आस्तै ते

हां जी हां दिल्ली टू लंडन करानी ऐ जी अस चार लोक आं

जी अगले अगले हफ्ते जाना असें ते तुस सानू दस्सो कि केह् ओह्दे रेट्स बगैरा केह् न केह् पैकेज केह् ऐ हां जी जेह्ड़ी थोह्ड़ी आं थोह्ड़ी सस्ती बी होए ते अच्छी बी होए कि ज्यादा मैंह्गी नी पोए सानू ते ओह् रेट दिक्खियै तुस सानू सुजेस्ट करो के केह्ड़ी ठीक रौंह्दी ऐ

हां जी हां थोह्ड़ी हां जी हां ठीक रौह्ग ठीक तुस रेट दिक्खी लैएओ ना जेह्ड़ी थोह्ड़ी सस्ती पोए ते थोह्ड़ी ठीक रोह्ए रेट ठीक रौह्न बट हाई रेट नी होन

ठीक ऐ जी ठीक ऐ अग्गें थुआढ़ी ठीक ऐ वीज़ा थुआढ़े वाट्सऐप उप्पर भेजना ऐ हां जी हां ई मेल करी लैगे ठीक ऐ जी ठीक ऐ